हाँ मैंने अपने घर में एक बार एक बड़े समूह के लिए भोजन बनाया था हमारे घर में एक भगवान की बड़ी पूजा की गई थी शांति पाठ किया गया था उसके लिए मैंने भोजन बनाया था तो वो भोजन है सब्जी पूरी बनाई थी मैंने वो भोजन है बहुत ही अच्छा बना था उसको काफ़ी लोगों ने खाया सभी लोगों को पसंद भी आया उन्होंने सभी लोगों ने उसे खाने की तारीफ़ भी की थी खाना बहुत अच्छा बनाया और कुछ अभी लोगों ने उसे खाने को खाकर बहुत ही आनंद उठाया था तो मैंने भी आपने दिल से बहुत अच्छा बनाया था वो खाना साफ़ सुथरा एकदम बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैंने भी वो खाना खाया था मुझे भी बहुत पसंद आया